میرے خیال میں میری سب سے بڑی طاقت ہے میری مستقل پڑھنے کی عادت میں ادب پڑھتا ہوں ناول پڑھتا ہوں شاعری پڑھتا ہوں اور بہت ساری دنیا کی الگ الگ زبانیں عالمی ادب کو پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی آٹوگرافیز ہوتی ہیں وہ ان کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو علم ملتا ہے جو آپ اس سے سیکھتے ہیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں آپ کس طریقہ سے نافذ کرتے ہیں اس پورے خیال کو اس پورے سماجی رچاؤ بساؤ کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تھیوریز سے میں چیزیں سیکھتا ہوں اور زندگی میں اس سے برتاؤ کرتا ہوں دوسرے کے ساتھ وہ میری طاقت ہے اور کمزوری یہ ہے کہ میں دوسرے کام بہت سے چھوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جیسے کہ جسمانی محنت ہے میں ورزش نہیں کر پاتا یا پھر میں کہیں بہت زیادہ گھوم نہیں پاتا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو جنرل نالج ہوتی ہے جو ہماری کامن نالج ہوتی ہے جو کہ ہمیں لوگوں سے گھلنے ملنے سے ملتی ہے وہ میری کمزوری ہو سکتی ہیں تو اس طریقہ سے جو کمزوری ہے اس پر مجھے دھیان دینے کی ضرورت ہے اور جو میری مضبوط جو میرا پارٹ ہے اس پر مجھے اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے